डांसर्स गी लोक बड़ा गलत गलत आखदे बजारू औरत आखदे ते डांसर्स आस्तै लाइफ बड़ी स्ट्रगल आह्ली होंदी पर डांस इक साढ़ा पेशा ऐ डांस डांस साढ़ा अपना टैलेंट ऐ जिसी डांस औंदा सारें डांस करना नेईं औंदा साह्नू डांसर गी मोटीवेट करना चाहिदा जेह्ड़ा साढ़े देस आस्तै नचदे एह्दा मतलब लोक इ'नेंगी बजारू औरतां समझियै डांस गी प्रैफर नेईं करदे ते गलत तरीके कन्नै इं'दे डांस गी लैंदे डांसर्स गी बड़े सारी प्रोब्लम्स बड़ी सारियां परेशानियां कन्नै गुजरना पौंदा बट साह्नू ऐसा गलत कम्म नेईं करना चाहिदा क्यूंकि डांसर दी स्टोरी बड़ी गन्दी होंदी ऐ साह्नू उ'नें गी मोटीवेट करना चाही